अ हेल' अ दे बुंलाय अ अ अ अ अ

अ देलाय देलाय सोंलाय

ओं ओरैनोथ' बे आधार कार्ट आ नांखागोन आधार कार्ट पान कार्ट बिखो नांगोन बिनिफ्राय फट'नांगोन फट' गांथाम बिखो जराफा नांगोन ओमफ्राय ओरैनो माबा नाङा दासिमथ' ओरैनो जिर' बेलेन्स आवबो खुलिनो हागोन दा बिखिनि जगारखो नों लाना फायनांगोन आरो बिनिफ्राय मोनफ्रोमखोबो जेरस्क खालामना लाबोदो डकुमेन्ट्स फोरखो ओमफाय बेयाव मोनसे फर्म थागो बे फर्मखौ लानानै फिलाप खालामना होबानो बेयाव बे खामानिया जागोन आरो दा बेखाय बिखो इसे इसे थाबै लाना फैबानो जाबाय

अ जायो जायो अ जायो जिरस्कबाबो जायो अ बि माथ्र डक'मेन्ट्सखौल' लाबोबानो जाबाय ओं होमबानो जागोन आरो इसे थाबैनो लाबोदो ओमफ्राय बे फट' अ अ माब्ला फैगोन होमब्ला जागोन दे बि बियाव लोगो मोनगोन दे फैब्लानो जाबाय अ फैनानै खामानिखौ मावफैबानो जाबाय आं थाखागोन बेयावनो ओं जगार फोरखौ लाबोजोब आरो गासिखोबो जाहाथे माबा जाया खामानिया जायि जाहाथे जाया आरो जानाय बादि लाबोखाजोबबानो जाबाय

अ अ अ अ अ अ आरो माबाया नांगोन मोनसे रेजिस्टार मोनसे मबाइल नम्बर नांगोन बै अ बियाव जि नम्बर नांगोन बिखो बि नम्बरखौ लाबो खाबानो जाबाय आरो ओं बेयाव नांखागोन माबाखौ बिजोंसो माबा जागोन बे एकाउन्ट खुलिनायाव मोनसे कनटेक नम्बर नाङो दा बे कनटेक नम्बरखो लाबो खाबानो जाबाय अ जि नम्बरखो बियाव होगोन अ

जाखागोन दे बियो बेनोथ' बेफोरखो बेयाव फर्मावनो थाफाजोबगोन माबाफोरा बिदि खुलिनाय नङा बेयाव बे ए टि एम सेक बुक बेफोरो जाखागोन दे खेबसेनो खालामखानो हागोन आरो ओरो दाना ए टि एम जोंसो सोलियो नालाय अ अ अ जागोन दे जागोन दे बेयाव आं थाखागोन ओं दे दे ओं दे फैबानो जाबाय दे अ